ہیلو ہاں سر سر آپ امازون سے بات کر رہے ہیں اوکے سر میں نے آپ سے ایک پروڈکٹ آڈر کیا تھا ہاں جی تو وہ پروڈکٹ میں نے فسٹ ٹائم آپ سے آپ سے آڈر کیا جوکہ آپ نے میں جو چیز منگایا تھا آپ نے اسی چیز کو سینڈ کیا ہوا ہے جس کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ آگے بھی اسی طرح سے پروڈکٹ سینڈ کرتے رہیں گے اوکے تھینک یو